पहिले पानीके की करै छलै की पानीके शुद्ध राखैके लिए ओकरा फ्रेश राखैके लिए आदमी सुराहीके यूज करै छलै ओकरामे सुराहीमे कपड़ा अच्छासँ उपरसँ दऽ कऽ पानीके पहिले फिल्टर जेना अभी होइ छै फिल्टर करै फेर ओकरामे पानी दऽ कऽ एकदम होइ जाइ छलै पहिलका ओकर बाद ओ पानी बहुत ज्यादा दिन तक चलै आओर फ्रेश रहै छलै तऽ ओ एकरासँ ई होइ छलै कि जतना कीटाणु बीमारी ई सब जे रहै छलै पानीमे बैक्टेरिया ओ सब खतम होइ जाइ छलै पानी भी फ्रेश रहै छलै आओर ज्यादा टाइम तक ओ पानी चलै छलै लेकिन आबके लोग की करै छै अब तऽ ई खतम होइ रहल छै तऽ आब लोग बिना आर ओ फिल्टर लगै लै छै शहरमे तऽ इएह चलै छै अभी भी गाँव बहुत गाँव दूर दराज दराजमे ई सब चलि रहल छै लेकिन शहरमे ई आर ओ फिल्टर चलै छै पानी मिलै छै बोतल डब्बावला आओर सरकार भी सप्लाय करै छै टङ्कीवला पानी तऽ अभी तऽ लोग यही इस्तेमाल करि रहल छै लेकिन पहले यही चलै छलै आओर अच्छा रहै छलै